हॅलो आं आं हां हां आज आयला ताजी भाजी हय कसली कसली आयला आं आं हां हां हां आनी कितें आयल्या पालये भाजी बी आं हां हां आनी सुरण आयला हय आं हां हां हय नी पूण तुमी हांगा हॉम डिलीवरी बी दिता दिता न्हय मागीर आमकां न्हय ते एक पन्नास रूपयाचे भेंडे न्हय आनी एक दोन वायंगीं आनी अर्द किलो सुरण एक दोन चुडयो तांबडे भाजी न्हय आनी आनी कितें आसा हां हां हां हां मागीर एक दोन किलो बटाटेय दी दोन किलो कांदे अशे हॉम डिलीवरी दिता न्हय तुमी आमचो ए़ड्रेस खबर आसा तुमकां सांगू आं हां राज परमे न्हय आनी हाउज नंबर आमचो फोर फोर नाय्न वन फाय आर आय डी सुकूर पर्वरी गोवा हांव घराचो ऑरेंज कलर आसा आनी तुमका पेमँट कसो करचो पडलो जी पे करूं हां बरें बरें तुमी तुमी हॉम डिलीवरी केले काय आमी हें करता जी पे करूया हां

हय हय मागीर रोकडे बेगीनूच घेवन येयात आं हां मागीर आमी भायर सरपाची आसा म्हणून हय रोकडीच डिलीवरी करा हां बरें बरें हां बरें बरें हां